कहिओ कलम आ पौधाके प्रजननके कोशिश कयने तऽ नहि छी लेकिन प्रयास करब जे कहिओ कलम आ बीज सँ पौधाके प्रजनन मे प्रक्रियासँ की सिखलहुँ से प्रयास करब जे आगू एहिपर सिखबाक प्रयास करी आ एहि प्रक्रियामे कलम या बीजसँ पौधाक प्रजनन केना होइ से आगू सिखबाक प्रयास करब